اگر دنیا میں کہیں بھی سفر کرنے کا موقعہ ملے یا میں جاؤں تو میں مکہ مدینہ جاؤں گی کیونکہ مجھے وہاں پہ جانے کی بہت چاہت ہے میں نماز پڑھتی ہوں پانچ وقت کی میں دعا کرتی ہوں اللہ سے اللہ مجھے میری آنکھوں سے کعبہ شریف کو دکھا دینا اللہ میرے مرنے سے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں مکہ مدینہ کعبے شریف جاؤں وہاں کا طواف کروں دعائیں مانگوں اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے دعائیں کروں اور جب بھی مجھے میں وہاں پہ بھی جانا چاہوں گی میں وہاں کی ہر ایک امپورٹنٹ جگہ پر جانا چاہوں گی جو وہاں پر ہمارے نبی جہاں رہا کرتے تھے ان کی قبر پر ان کے جہاں جہاں پر قرآن شریف نازل ہوا تھا جس پہاڑ پر میں وہاں پہ بھی جانا چاہوں گی مجھے بہت خوشی ملے گی وہاں جا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں گی وہاں جا کر مرے دل کو سکون ملے گا مرے مجھے بہت اچھا لگے گا وہاں جا کر